मेरा नाम अंजली है मैं क्लास टेंथ में जब पढ़ रही थी तो वहाँ से मुझे पढ़ाई नहीं अच्छा लगा तब मैं जब मेरा वहाँ क्लास टेंथ फाइनल हो गया तब मैं वहाँ से निकल के दूसरे स्कूल श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने के लिए गई तो वहाँ मेरा वहाँ से मेरा इंटर फाइनल हुआ जब मेरा इंटर फाइनल हो गया तो मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगी तो वहाँ पर मैं जॉब करती हूँ नर्सिंग करती हूँ वहाँ पर तो वहाँ नर्सिंग करने से मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मेरे घर वाले भी बहुत खुश रहते हैं इसलिए कि मैं हॉस्पिटल में अच्छा खासा जॉब करती हूँ उसको करने से मेरे घर वालों की स्थिति जो है वो भी थोड़ी सी अच्छी हो गई है जितनी प्रॉब्लम्स है मेरे घर में वह भी धीरे धीरे मतलब सुधर रही हैं ऐसा करने से मुझे मुझे भी और मेरे मम्मी पापा को दोनों को बहुत अच्छे से गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे केवल वही पर काम करना है मैं वहाँ पर काम भी करती हूँ मैं पढ़ाई भी करती हूँ पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी करती हूँ और ऐसा कर ऐसा करती हूँ तो वहाँ पर जितने सारे लोग आते हैं उन सब से मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त सम्मान सब कुछ मुझे मिलता है और